सर मेरी ट्रैवल एजेंसी से बात हो रही है सर सर मेरी ट्रैवल एजेंट होरें कन्नै गल्ल होआ दी सर ऐक्चुअली में पलैन बना दा हा कश्मीर जान दा ते में एह् जानना सर कि पलैन कश्मीर दे बारे च इ'यां थोह्ड़ा हारा उत्थै जानकारी कश्मीर दियें कश्मीर दी फेमस जगह् दे बारे च कन्नै सर एयर टिकट दे बारे च जि'यां कि जम्मू कोला असें ई अगर श्रीनगर गी अगर ट्रैवल करे आस्तै केह्ड़ी केह्ड़ी जेह्ड़ी एयरलाइन जेह्ड़ी अवेलेबल ऐ और केह्ड़ी केह्ड़ी जंदी ऐ ते और ओह्दे कोला बाद किन्ना क जेह्ड़ा ऐ असें गी खर्चा आई सकदा ओह्दे एयर टिकट उप्पर अस किन्ना क ओह्दा एक्सपैंडिचर आई सकदा इक साइड दा जां डबल साइड दा सर में जाना चाह्न्नां ते कन्नै मेरा इक दोस्त ऐ अस दो बंदे जेह्ड़े आं जाना चाह्न्ने आं कश्मीर विजिट करना चाह्न्ने हांजी

विस्तारा विस्तारा सर विस्तारा एयरलाइन दी टिकट जेह्ड़ी ऐ ओह् टिकट दा कास्ट आराउंड अगर तुस इ'यां थोह्ड़ा सनाई ओड़ो मी मोटे तौर उप्पर तां पं'जी सौ पर जम्मू तों कश्मीर

सर प्लैन ते जेह्ड़ा बना दा साढ़ा ओह् बना दा ऐ अज्ज ते सर सैटर डे ऐ ते संडे सर ट्यूज़ डे तक साढ़ा जेह्ड़ा ऐ प्लैन बना दा ऐ कश्मीर जान दा ते हांजी